हमारे देश में कला और शिल्प के इस्तेमाल के सम्बंध में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो ग्वालियर मेला लगता है वहाँ पर शिल्प मेला लगाया जाता है जिससे कि जो शिल्पकार हैं उनको अपने जो उनकी शिल्प कला है उसमें उन्हें सहायता प्रदान हो सके हमारे देश की जो सरकार है जो शिल्पकार हैं उनके लिए उनके लिए बहुत ही अच्छे कदम उठाती है उनके लिए एक मेला भी आयोजित करती है जिससे वह अपने जो उनके शिल्पकला के जो भी हैं आइटम हैं उनको वह शिल्प मेले में बेच सकें और अपना गुजारा कर सकें और इसके लिए वे उन्हें सब्सिडी छूट व उनके लिए सामर्थ कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं जिससे कि वह अपने शिल्प कला को अन्य लोगों तक पहुँचा सकें और उन्हें अपने शिल्पकला के बारे में बता सकें धन्यवाद